नमस्ते मैम हाँ जी मैम क्या काम है जी मिल जाएगा पचास हज़ार से इस्टार्टिंग है साठ हज़ार सत्तर अस्सी एक लाख कौन सा चाहिए नहीं उससे नीचे नहीं है कौन सी कम्पनी का चाहिए आपको जी बढ़िया है बताइए कौन सी कंपनी का कौन सी कम्पनी का मैम चाहिए पहले बताइए आप यच पी लेनवो विन्डो सेवेन विन्डो इलेवन कौन हमारे वो विन्डो इलेवन अस्सी हज़ार रुपये का पड़ेगा एक साल की गारंटी रहेगी नहीं सही नहीं हो पाएगा यह सही और भी अगर दूसरी कम्पनी का चाहिए तो उसमें का पचास हज़ार का है एक सत्तर का नहीं आपको कौन कम्पनी में चाहिए कौन सा कंप्यूटर चाहिए विन्डो इलेवन विन्डो इलेवन में साठ सत्तर हज़ार रुपये से नीचे का नहीं है शायद हाँ बढ़िया है एक साल की आपको गारंटी मिलेगी कीबोर्ड और माउस साथ ही में मिलेगा

कब आएँगी लेने साढ़े दस बजे मॉर्निंग में साढ़े दस के बाद आप कभी भी आ सकती हैं रेट सही रहेगी उसमें थोड़ा बहुत बहुत ज़्यादा एक हज़ार रुपये बस कम हो जाएगा बस बाक़ी सत्तर हज़ार रुपये प्राइस है हाँ ई कल आना आप